डेंगू बुखार ऐं मलेरिया जहिड़ियुनि खतरनाक बीमारियुनि खे रोकण जे लाइ पाणी हिकु त जमा न रखूं किथे बि गंदो पाणी मटका रोज़ धोई करे भरियूं गमलनि में पानी जमा न रखूं ऐं जेतिरो थी सघे हिकु लीमो खणी उनमें अधि ॿ करे ऐं उनमें लॉंग विझी पंज पंज छह छह हिकु हिकु अधि अधि लीमें में उहे हर कुंड में रखूं त मच्छर हिकु बि घर में न इंदो ऐं असां बीमारियुनि खां बची वेंदासीं ऐं ॿियो धूप वग़ैरह वधीक ॿारियूं छेणो ॿारियूं या वरी कपूर ॿारियूं कपूर ऐं लॉंग विझी करे ॿारींदासीं न तॾहिं बि मच्छर घटि थींदा ऐं जेतिरो थी सघे स्वच्छ बाथरूम रखूं सभु साफ़ रखूं बाथरूमनि खे घर में फिनायल विझूं नंढनि ॿारनि जा कपिड़ा ॿ दफ़ा चेंज कयूं चेंज कयूं त बिमारियुन खां बची वेंदासीं ऐं जेतिरो थी सघे हर अंदिरियां कपिड़ा जल्दी जल्दी चेंज कयूं ऐं पाणीअ जूं टंकियूं मथे हुजनि त जल्दी जल्दी सफ़ा करायूं या बिल्डिंग जी टंकी हुजे या पंहिंजे घर जी पर्सनल टंकी हुजे या वरी गमलनि में फुल पाणी भरियल हुजे या गमलनि जे हेठां जेके थालियूं पयूं हुजनि उननि में पाणी भरिजी वञे उहो हिकदमि क्लीन करे ऐं उन सभिनीनि पाणिनि में इहे फिनायल विझी करे रखंदासीं त पोइ मच्छरनि खां बची वेंदासीं ऐं बुखार ऐं बीमारिन घणिनि ई बीमारिन खां बची वेंदासीं जय झूलेलाल